مہاراشٹر میں اسپیشلائزو ہیلتھ کیئر فسیلیٹیز ہیں جیسے کہ ممبئی کا لیلاوتی ہاسپٹل دھیرو بھائی امبانی ہاسپٹل ممبئی کا ٹاٹا ہاسپٹل اے آئی آئی ایم ناگپور اور روبی ہال کلینک پونے جو الگ الگ اسپیشل میڈیکل علاج مہیا کراتے ہیں اور مخصوص مریضوں کے گرو عورتیں بچے اور بزرگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے ان کی خدمت کو انجام دیا جاتا ہے اور ہاسپٹل میں مختلف ڈیپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعہ مریضوں کی دیکھ بھال دی جاتی ہے اور ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے